बिहार सरकार द्वारा बहुतो संगे कहि सकै छी केन्द्रो सरकार प्रायोजित कार्यक्रम चलि रहल अछि स्वास्थ्य के लेल जाहिमे प्रखंड स्तर पर जिला स्तर पर नहि कहि तऽ गाँवो स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र सब खोलल गेल छै आ पहिले सॅं देखै छियै लोक के सहभागिता के के प्रति जागरूक अभियान सब सेहो चलाओल गेलै हँ जाहिमे नीक जनजागरण भेलै हन एहि स्वास्थ्य केन्द्र पहुँच के लाभ लय के लेल बरबस लोक उद्यत भऽ रहल अछि बेहिचक लेकिन सेवा के मॉनिटरिंग नहि ठीकसँ भऽ रहल छै जे सरकार के मिशन छै से जमीन पर ओहि तरहे नहि उतरि रहल छै सब ठाम जे जुग धर्म छै ओकर पराभव देखल जा रहल छै सारा व्यवस्था छै बात छै विचार छै लेकिन जे ओहिमे आच्छादित लोक छै जे ओहिसँ समपोषित हेतै तेकरा ओहि तरह के सुविधा नहि भेटऽ जा रहल छै ओ नीचाँ सॅं ऊपर स्तर मे एकटा मानवीय पक्ष देख कऽ नीक जेकाॅं कार्य कयल जेतै धरातल पर उतरि कऽ सबटा कार्यक्रम मानवीय हित मे छै आ सफलतम रहतै आ जे सोचि के बनेलकै हँ सरकार स्वेक्षासँ ओ धरातल पर देखाइ परतै